میری وجوہات میں سے بس دو تین وجہ ہیں میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں سفر کرنے کے لیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں یہاں سے کم سے کم ستر کلو میٹر سو کلو میٹر میں سفر کرتا ہوں اور بھی وجوہات ہیں جس طرح میں تراویح کے مسئلے کے لیے تراویح پڑھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہوں ایک اور ہے کہ کہیں ابھی جیسے میں کہیں امامت کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ یہ میں ایک وجہ بنی کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اسی طرح میں منگیر پہنچ جاتا ہوں اسی طرح کبھی لکھنؤ چلے جا چلا جاتا ہوں یو پی چلا جاتا ہوں اور بھی دیگر جگہوں پر میں جاتا رہتا ہوں سفر کرتا رہتا ہوں اسی طرح میں مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اسی طرح میں اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں کسی دعوت وغیرہ میں جاتا ہوں اسی طرح سے میں کسی پروگرام میں نظامت کے سلسلے میں جاتا ہوں بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کیا کیا نہ بتاؤں میرے پاس بس یہی وجوہات